म्हजें आवडटें टॅक्नोलोजिकल प्रोडक्ट्स म्हळ्यार स्मार्टवॉच टॅब आदी पूण म्हाका स्मार्टवॉच ही खूब आवडटा ह्या स्मार्टवॉच वॉचीन तरेकवार वेगळेवेगळे फिचर्स आसात हे फिचर्स वापरून आमी खूब अ मोडर्न जाल्लीं आसात जशें कांय ब्लूतूथ कॉलिंग आसा नोटिफिकेशन मेळटा ते ही वॉच वेळ दाखयताच ताचे बरोबर आनी खूब फिचर्स मेळटा कॅल्कुलेटर मेळटा आदीक तरेच्यो गॅम्स मेळटा खूब तरेचीं कामां तुका ह्या साद्याशा एका घड्याळीक लागून करूंक मेळटात हाजेर तुका वेगळेवेगळे अम कामां लेगीत करूंक मेळटा तुका मोबायला भाशेन इंटर्नेट लेगीत ह्या घड्याळींतल्यान वापरूंक मेळटा आनी तरेकवार इन्फोर्मेशन काडूंक मेळटा ह्या टॅक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्साचें प्लॅटफोर्म म्हळ्यार बोट फायरबोल्ट्स एप्पल सारक्यो कंपनी लेगीत हातूंत आसात